जोंनि बर' हारिनि जोंनि बोलि बाथौ आरिनि खेराइ फुजा बे खेराइ फुजायाव आङो दायो फोरमायनोसै आरो गोसोआव थानायफोरखौ माने आं एसेबांबो गोसोआव गैला थेवबो फोरमायनोसै दिनै खेराइ फुजायाव माने जों खेराइ होयो बिदिनो खेराइ फुजा खेरायाथ' बोलि बाथौनि बोलि बाथौफ्रासो खेराइ होयो जों दा बे खेराइआव जों फार्स्टआवनो बिदिनो सासे इस्वरनिफ्राय माबा मोन्नाय बोर मोन्नाय दौदिनो होनो आरो बेखौ बे हिन्जावसा दौदिनि बिथाङा खेराइ जायोब्ला गावखौनो गाव मिथिया मालायनिआवहाय माया इस्वराहाय हाबनानै बिदिनो बायदिसिना खिथियो आरो बिदिनो मा होनगोन खेराइ मोसाना खिथियो बिदिनो गामियाव जाथाय जानाय माबा माबि जागोनखौ बिथाङा मिथियो माने बिनाव इस्वरानो हाब्बाय नालाय ओंखायनो बियो मिनथियो आरो बिदिनो बायदिसिना गामिनि दाय दोफोन खालाय दैफोन बेफोरखौ गासैबो फोरमायजोबनो हायो आरो बियो खेराइ जायोब्ला आरो खेराइयाव जों मोसायो दामो देयो बिदिनो फुजा होयो फुजा होयो मोसायो बायदिसिना जाथाय खिथायो खेराइ जायोब्ला जोङो दा जोङो खेराइ खेराइखौ जों फालियो बिदिनो फुजा होयो बबेबा बाथौआव खेराइ फोरबोआव जों बयबो बर' हारिफ्रा थांनानै खेराइ फुजा नायहैयो दामनाय देनाय आरो बे खेराइयाव जानाय सासे आइजो दङ बिनियाव जा मोदाइ इस्वरा हाबनानै बिथाङा गोबां बाथ्रा बुङो बे बाथ्राखौबो जों गनायना लायो खोनासंनानै आरो बिथांखौ माने गोथार माबाजों गोथार माबायै थाल लायो आरो माने बिथाङा सुवा सुटि बेफोरखौ माबानो हाया सहायनो हाया आरो बिनिखायनो जों बेखौ गोथार माबायाव दोन्नानै बिथांनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ लायो बिथाङा जे बियो बेखौनो होयो आरो जि बुङो बेखौनो मानिना लायो आरो जों खेराइ जायोब्ला खेराइया खेराइ फोरबोआ मानि बिदिनो गामि गामि गार्जा फोरबो बिदिनो जायो ओमफ्राय बे खेराइया मानि बोसोराव खनसे जायो खेराइ फोरबोआ जानुवारी जानुवारी मार्चआव जायो आरो जानुवारी मार्चआव जानानै ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन खेराइ फालिग्रा मानसिफ्रा जोंनि बर' हारियानो खेराइ फालियो ओमफ्राय गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय मानसिफोर फैयो खेराइफोरखौ नायफैयो बिदिनो फुजा होयो मानियो खेराइनि बादै बारा मोनथिला बिदिनो बुंबाय